जानवरक देखभालके लेल जे हमरा सभक जैविक तरीका कहय छियै ओ हमरा समझमऽ आबइए कि जैविक तरीका ओतेक सुन्दर नहि छै या देखय छियै जानवरके अगर कोई कोनो तरहक तबियत वबियत खराब भऽ जाइ छनि तऽ अगर बुजुर्ग सभसँ कोनो बात पूछय छियै तऽ पूछलाके बाद जे ओ तरीका बतबय छथिन ओ तरीका हमसभ करैत छियै तऽ ओहिसँ हम अन्दाज करैत छियै कोनो खास हमरा सभकेँ फायदा नहि बुझलामे जाइए अखन जे मेडिकल साइन्समे जे दबाइ आबैत छै वएह दबाइसँ हमसभ जे छै से उपयोग करैत छी तऽ ओहिसँ हमसभ फायदा देखय छियै जे ई एहिसँ फायदा भेलय हँ एहिके अलावा आओर कोनो खास कहबय कि जे जैविक फायदा हमरा सबके नहि अछि